आङो दाखालि बाजौनि जुथा बायदोंमोन मोजांआनो बे ओरैनो खम दामनि खोनायो खिनथु एसे मोजांआनो बे खारला खुरला खालायबाय गोबावआनो एख सप्ता सिगां बायदोंमोन खिनथु दाबो जेबो बै सल फ्रा जिनाय मानायनि खोथा गैया स' गासै बा जौनि जुथा हिसाबै बिराद मोजां थ' आङो

बा हाथ'रखिआव ब्रै हाथ'रखि होगोन स' आं सोरबा जुदि बायनो नागेरदोंबा आङो रेखमेन्द खालामगोन आरोखि स' टेंकिउ